हमरा सब क्षेत्रक विभिन्न धार्मिक पावनिमे सबसे प्रमुख आओर स्वच्छता पवित्रताके जे पावनि छठी छठि परमेश्वरीके नामसँ मानल जाइत अछि जेकर किछु अबधियो बेसी होइ छै आ एहि क्षेत्रक लोक ओहि पावनिके दूरो दूरोसँ आबि कऽ कोशिश करै छैशथि जे मनाबी सूर्जसँ सूर्जके अर्घ्य दऽ कऽ सूर्जसँ अपन स्वास्थ्य सामृद्धिके कामना करैत कठिन व्रतमे एकटा ई व्रत मनाओल जाइया जेकर पूरा प्रक्रिया देखल जाए तऽ तीन से चारि दिनक होइ छै आ बड्ड संजम नियमके पालन करैत लोक ई पावनि धूमधामसँ मनबै छथि